मेरे पास वीवो का मोबाइल है और मैं वीवो के मोबाइल चलाती हूँ और मेरे घर भी बहुत दीदी है बहन है जो वीवो का मोबाइल यूज करते हैं और ज़्यादातर सब वीवो या सेमसंग मोबा सेमसंग मोबाइल से फेन नोकिया हुआ यह सब ज़्यादा इस्तेमाल होता है ऐसे तो मोबाइल तो बहुत है बहुत कम्पनी के मोबाइल हैं एप्पल है सेमसंग है नोकिया है और क्या बोलते हैं फोर फोर जी बी का मोबायल है यह सब भी हम लोग मोबाइल मतलब यूज़ करते हैं लेकिन ज़्यादा हम हमारे घर में सेमसेम और वि का मोबाईल यूज होता है क्योंकि हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं सेमसंग या विवो या एयरटेल एयरटेल भी बहुत अच्छा है वह उसको भी हम लोग यूज करते हैं लेकिन ज़्यादातर अब से हमारे घर में सेम्सेम और विवो यूज होता है और मोबाइल चलाना बहुत लोगों को चाहिए बहुत अच्छी चीज़ है मोबाइल पहले के ज़माने में हम लोग मोबाइल से सिर्फ कॉल उठाकर बात कर पाते थे अब के ज़माने में है कि मोबाइल से हम लोग बहुत कुछ कर पाते हैं मोबाइल में अब बैंक सिस्टम हो गया है पैसा निकलना है तो मोबाइल से ही करना है फिर या मोबाइल से कोई मेसेज देना है तो मोबाइल से मेसेज भी चला जाता है पहले के ज़माने में चिट्टी से हम लोग लिखकर मेसेज भेजते थे तो तीन दिन चार दिन पाँच दिन लग जाता था हमारे यहाँ लेकिन अब है कि हम लोग कोई भी चीज़ करते तो मोबाइल से तुरंत हो जाता है और घर पर नहीं भेंट हुआ है ख़ास समाचार पूछना भी है हमें तो मोबाइल से हम लोग विडिओ कॉलिंग कर लेते हैं आमने सामने देख लेते हैं दूसरों को कि हाँ कैसे हैं नहीं हैं यह सब मु मोबाईल है तो बहुत कुछ है मोबाइल के इस्तेमाल अगर सही मायने में अगर लोग अगर सीख जाएँ इस्तेमाल करना उसे तो और भी अच्छा है मोबाइल बहुत ही अच्छा है मोबाइल बहुत कम्पनी के भी हैं ज़्यादा तरफ से लोग बहुत ज़्यादा पहले फेमस एरटेन का था मोबाइल उसके बाद आया सेमसंग सेमसंग के बाद आया नोकिया यही सब मोबाइल अभी बहुत ज़्यादा यूज किए जाते लेकिन हमारे यहाँ वीवो और सेमसंग ये चीज़ का मोबाइल इस्तेमाल होता है और हम चाहते हैं कि बहुत दीदी लोग को भी कहना चाहते हैं कि वे भी ज़्यादा से ज़्यादा वीवो का इस्तेमाल करें मोबाइल और विशेष में मोबाइल से बहुत कुछ होता है बहुत कुछ सीख